अरबी नस्ल का घोड़ा जो होता है काफी अच्छा होता है घोड़े की सवारी करने में बहुत ही अच्छा होता है अरबी नस्ल वाला घोड़ा बहुत ही खूबसूरत होता है देखने में बहुत अच्छा भी होता है अब सारा चीज़ है घोड़ा में अच्छा ही होता है घोड़ा पे चढ़ने में अच्छा लगता है घोड़ा घोड़ा का सवारी करने में बहुत अच्छा लगता है इसलिए घोड़ा पसन्द है घोड़ा उनको कहीं भी ले जाए पसंदीदा चीज़ होता है बहुत बड़ा बड़ा आदमी का घोड़ा सवारी शौक होता है इसलिए घोड़ा की पसंदीदा अच्छा लगता है घोड़ा पे चढ़ने में भी अच्छा लगता है सारा चीज़ घोड़ा का अच्छा है घोड़ा की नस्ल के बारे में भी बोले तो बहुत ही अच्छा नस्ल का होता है यह घोड़ा अरबी नस्ल जैसे बोले तो बहुत ही अच्छा नस्ल का घोड़ा होता है इसलिए घोड़ा की सवारी मतलब घोड़ा पे चढ़ने में भी काफी अच्छा लगता है घोड़ा अगर चलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है इसलिए ओ घोड़ा पसंद है पसंदीदा चीज़ है घोरा के नस्ल के बारे में बहुत ही अच्छा अच्छा बात है घोड़ा अगर चल दे तो बहुत ही अच्छा लगता है चढ़ने में मतलब सारा चीज़ घोड़ा का पशंद आता है घोड़ा पे जैसे चढ़ के कहीं चले तो मतलब लगता है कि किसी ना किसी चीज़ पे बैठे हैं घोड़ा का सवारी करने में इसलिए ये बहुत अच्छा लगता है मतलव सारा चीज़ घोड़ा का पसंद होता है सारा ही चीज़ होता है मतलब अच्छा इसलिए घोड़ा का सवारी करने में बहुत ही अच्छा लगता है घोड़ा पे जैसे चढ़ के कहीं चले तो मतलब आदमी सब भी देखता है कि नहीं लगता है कि किसी शहंशाह पे चढ़के आया है घोड़ा का बॉडी जो होता है देखने में बहुत ही शहं शहंशाह वाला फील होता है